शर्मा ट्रैवल से बात हो रही है क्या जी हमको टूर पे जाना था ओंकारेश्वर के लिए मेरे को जाना है पाँच तारीख में बारह बारह बारह लोग हैं मेरे मेरे साथ में हाँ तो उसमें कैसा क्या पैसा पेमेंट वगैरह पर सवारी क्या रहेगी क्या चार्ज रहेगा अच्छा अच्छा वहाँ पे आप लेजा के छोड़ दोगे

अच्छा अच्छा तो उसके साथ में कुछ आई डी वगैरह भी ले जाना है क्या वहाँ आपके साथ में

पाँच तारीख में

सुबह मॉर्निंग में दस दस बजे निकलना है नहीं ता वो तो फिर टूर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वहाँ कितने समय में क्या हो रहा है फिर उस हिसाब से वहाँ से निकलेंगे नाइट में या सुबह मॉर्निंग में जैसा भी